अररिया जिला बहुत नीक जिला छिक एहिमे बहुत बढ़िआँ दोकानसब चलैए सब अपन अपन रोजगार करैए केओ फलके करैए केओ सिँघाड़ा बेचैए केओ किराना करैए केओ डॉकटरी करैए बढ़िआँ हमरासभ शहरे जेना छी शहर बजार यऽ हमरा सभकेँ तऽ नीकसे रहै छी तऽ ओहिसबमे कोनो दिक्कत नहि होइए अररिया जिलामे खुश छी कोनो चीजके दिक्कत नहि होइए बढ़िएँसे रहै छी अररिया जिला नीक यऽ एहिमे बहुत लोक प्रोग्रेस करलैए बहुत लोक टुटले यऽ बहुत लोक दिक्कत काटैए एहिमे जहिना जे उपलब्ध होना चाही तेना कनिटा सरकार निगरानी करिए

दिक्कत ककरो नहि हुए बढ़िआँसे सभ रहै सबसे पिछड़ल अररिये जिला यऽ